तवांखे केड़ी केड़ी कथाए ॿुधण जो शौक़ु आहे मां त हमेशह ई भॻिवान कृष्ण जी कथा ॿुधंदी आहियां ऐं उहा मूंखे ॾाढी सुठी लॻंदी आहे मां वेठे वेठे सजो ॾींहुं उहो ई ॿुधंदी आहियां जो अॼुकल्ह वरी इहो ई सिस्टम थी वियो आहे त आस्था भॼन ते भॻिवान कृष्ण जी कथा ॿुधण जे लाइ असांखे मिलंदी आहे ठाकुर देवकीनंदन ठाकुर जी आहे रोज़ ईंदा आहे टीवीअ ते साढे टे बजे खां सत बजे ताईं उन्हनि जी कथा थींदी आहे उहो असां ॿुधंदा आहियूं ऐं हाणे वरी छा थियो राम मंदर जे लाइ हुननि आयोध्या में बि कथा कई राम राम रामायण असां उओ बि ॿुधी नव ॾींहुं ताईं ॿुधी पर ॾाढी हुननि जी कथा वॾी सुठी हुई ऐं उन्हनि जो वड़ी वरी ॿुधाइण बि वॾो सुठो आहे अहिड़े तरीक़े खां असां सभु ॿुधंदा आहियूं मां त पाण ॿुधंदी आहियां वरी ॿारनि खे बि चवंदी आहियां त तव्हां बि कथा ॿुधंदा कयो जीअं देवकी नंदन ठाकुर जी रोज़ु कथा चवंदा आहे भॻवानु कृष्ण जो जीअं गोकुल अयो मथुरा में जनम थियो वरी उहे गोकुल में विया वॾा थिया वरी पोइ उहे वञी हुते रहिया वरी पोइ ॾाढो सुठो लॻो हुननि जी कथा ॿुधण जे लाइ असांखे